गोवेचो वाद कर्नाटकशी आसलेलो तो वाद कित्याक जाल्लेलो म्हादय नदी खातीर ती नदी कर्नाटकासून व्हांवता गोव्या मेरेन सो कर्नाटकाच्या लोकांनी ऑर गवररमेंटान ती मात्शी नदी आसलेली ती पाणी बंद केल्लेली गोंयान येवपाक सो ती एका नदयेची पाणी आमकां खूब उपयोगी आसलेले म्हणन तीं कन्फ्लिक्ट जाल्लेली पण लास्टाक ते सोर्ट आवट जाले लास्टाक एक नियम काडलो निर्णय घेतलो की ती दोनय राज्यांक पावांनी म्हणून